नमस्ते नमस्ते बताइए

तो हमारा क्लिनिक वह चकिया चकिया में है तो आ जाइए क्लिनिक पर हम वहाँ आपको दवा ववा उपलब्ध करा देते हैं और वह पेन किलर वग़ैरह सब दे देते हैं उसमें राहत हो जाएगी आपको और जो है फिर उसके बाद जो है इसकी व्यवस्था की जाएगी अगर अल्ट्रासाउंड करना होगा तो करेंगे नहीं तो अगर दवा से काम हो जाता है तो फिर कुछ ना कुछ व्यवस्था की जाएगी आपकी पहले आ जाइए क्लिनिक पर चकिया में

हाँ हाँ अल्ट्रासाउंड करना है तो अल्ट्रासाउंड हो जाएगा कोई बात नहीं उसकी फीस जो है हाँ पाँच सौ रुपये है हो जाएगा सब काम कोई भी दवा ज़रूरत पड़ेगी आप को दी जाएगी अल्ट्रासाउंड भी किया जाएगा कोई भी तकनीक सब दर्द पूरा रो पूरे तौर तरीक़े से इसको ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी तुरंत हाँ हाँ तो एक दम सही हो जाएगा वह उसकी चिंता मत करिए वही है शहदुल्लापुर हाँ हाँ सभी व्यवस्था है वहाँ पर

नहीं नहीं तो ठीक है बहुत अच्छा किया आपने और हम जो है वह वहाँ पुरी व्यवस्था है आपको पूरी सुरक्षा मिलेगी पूरी सुविधा मिलेगी पूरी दवा मिलेगी अल्ट्रासाउंड सारी व्यवस्था वहाँ रखती ही है एक दम मौजूद है इसमें घबराने की कोई बात नहीं है और नहीं नहीं तो बस वही तो ठीक है तो हम दवा हम देखते हैं वह जो दवा दिए हैं उसको भी लेते आइएगा चेक कर लेंगे हाँ तो उसके बाद जो है और हाँ तो वही बात है ना अब काम वह शिकायत का मौक़ा नहीं मिलेगा आपको और वह जो है हम पूरे तौर तरीक़े से सुरक्षित आप घर पर चले जाएँगे एक दम पेट का दर्द एक दम छूमंतर हो जाएगा समझ लीजिए

वही अब वह गर्मी का दिन है आठ बजे आठ बजे हाँ आठ बजे आप आठ बजे के बाद जब भी आप आ जाइएगा तो पूरी सुविधा के साथ पूरी जाँच की जाएगी पूरी दवा दी जाए हाँ हाँ हाँ मतलब वही बात कि मतलब ठीक है जब आ जाएँगे तो फिर बात होगी और कोई दवा दें